कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गिबिसिन हारियानो जाहैबाय हारिनि रावानो जाहैबाय बर' आरो बेजों लोगोसे गोबां रावफोरबो दं सावथाल राभा असमिया गार' मिसिं नेपालि बांगाल

आरो जोङो ज' ज' थालायलायो बेबादिनो थांलाय फैलाय बे गामि बे गामि आरो कक्राझार जिल्लायाव गिबिसिन थागिबि हिसाबै रावा बर'खौनो होनजायो आरो ओनसोलनि गामि ओनसोलनि गिबिसिन थागिबि हिसाबै मिथिनायाथ' बर'वानो आरो जोंनि बेबादिनो कक्राझार जिल्लानिफ्राय ओंखारलाङोबा बेबादिनो गुबुन गुबुन रावजों रायज्लायनांगौ जेरै बङाइगावफोराव थाङोब्ला हारसा आरो ओरै बङाइगाव बारनानै ओरै गुवाहाटीफ्राव थाङोब्ला जों एसामिसनि रायज्लायनांगौ आरो गार'हिल्सफोराव थाङोब्ला जों गार'नि रायज्लाय नांगौ बेबादिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गुबुन गुबुन रावै रायलायनांगौ जायो आरोना